میں نے ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ من کرنے کی نیت سے میں نے بہت جگہوں کا سفر کیا جیسے کہ میں نے شیلانگ کا سفر کیا تو مجھے وہاں بہت زیادہ اچھا لگا وہاں ایک ہر مطلب زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے چاہے گرمی کے موسم میں بھی وہاں سردی رہتی ہے اور سردیوں میں وہاں سنو فال ہوتا ہے تو وہاں کی جو وہ ہے قدرتی جو خوبصورت نظارہ ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے لکھنؤ کا سفر کیا لکھنؤ کا کھانا پینا جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور اس کے بعد میں نے کیا کہتے ہیں بنگلہ بنگلہ دیش کا بھی سفر کیا وہاں کے خوبصورت خوبصورت جگہ کا سیر و تفریح کیا میں نے تو وہاں مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور میں نے دبئی کا بھی سفر کیا جہاں کو بہت اچھی اچھی جگہ مجھے گھومنے کو ملا اور میں نے برج خلیفہ کا وہ بھی سفر کیا وہاں میں نے دیکھا کہ برج خلیفہ کا جو لوگ ہے جو ہوٹلس ہے وہ کس طریقے سے بنا ہے وہاں کا کھانا کس طریقے سے تو وہی سب میں نے وہاں سے تجربہ لیا ہے کہ وہاں بہت زیادہ اچھا ہے بس جو ہے